म्हज्यो आवडीच्यो भोंवपाच्यो सुवातो म्हुळ्यार खुंयच्योय बीन दर्याच्यो वेळो खंयच्याय दर्याच्या वेळेर गेल्यार जें मनाक सूख मेळटा तें उतरांनी सांगपाक शकना कितलोय वेळ आमी दर्याचीं ल्हारां पळयत रावपाक शकतात त्या उदकांत जर पांय बुडयलें जाल्यार आख्खें तूजी सगळी थाकाय थाकाय कमी जाता आनी त्या उदकांतल्यान भायर सरचें अशें दिसच ना तशेंच मावंटन क्लायबींग ज्यो आसतात तेंवूय चड बरें आसता कारण आमकां जेन्ना दोंगर आमी चडटात तेन्ना आमकां झाडां वेगवेगळी झाडां पळोवपाक मेळटात सवणीं दिसतात कांय जाणांक जनावरांय दिसपाक शकतात आनीक तुमकां कसलींय फळां फुलां तिवूंय पळोवपाक मेळटात